ए ए दे दे दे जेखाइ लादो आर मोनोब्ला बोरसि खबायफोरखौबो लाला बाइदो औ आरो जे गैलामोन ए अरजाया आंनाव दंथ'यो मोनसेजों सोलिथाबगोन दां आर सोलिथाब माने एसे नांबावगौ बा नै आंनि खाथि न' खाथियावनो दङो सासे लोगो नाव बेनिफ्राय माबा लाथ' जागोन हावलाद लाथ' जागोन आफ्राय अबाइ हमैनो

ए मा मा ना मोनबोखो बिसोर लाय बेसे बुरजा ए औ औ बा नाखौ फिसा मोनदंबा होमब्ला जेखौनो माबानांसिगोन एसे बे खबर लानांसिगोन आरो जेखौ मोनो ना मोना गावहाबो जदि जोंजोंनो सारफा हैयोब्ला मोननाय नङा नालाय ओंखायनो खबर लानांसिगोन आरो औ आंनावथ' दंखायो बेखौ लानसै आरो आङो ओमफ्राय नोंनाव बोरसि दं बा नों बोरसिखौ लादो आंनाव थ' बोरसि गैया औ ओमफ्राय मोनबोयो बा साम'फोरबो खनबोनसै एसे

औ औ औ औ ओमफ्राय माब्ला थांनो ओबे समाव एकथासोयाव हाब सान्दुं गोसा जाथारगोन नामा नांगौ बा फुङावनो थांथारनोसै औ दे होमब्ला गाबोन आं माबानानै एसे थांब्रबसै बे जेखाइखौनो खबर लानो जेखौ औ दे होमब्ला आं गाबोन खबर हरफिनसै औ